ہاں ہیلو سر میری بات ہوٹل جھکاس ریسٹورنٹ سے ہو رہی ہے ہاں ہاں سر میں نے وہاں سے کل وہاں سے کچھ آڈر کیے تھے تو مجھے نا بل کی ضرورت ہے اور وہ مجھے کہیں پہ جمع کرنا ہے جی جی تو تو مجھے وہ بل رسید کاٹ کے پلیز دے سکتے ہیں آپ نہیں وہ نا مجھے کہیں پہ جمع کرنا ہے تو ضرورت ہے جی ہاں یہی موائل نمبر ہے میرا جی یہی نمبر پہ پلیز سینڈ کر دیجیے ہاں ہاں یہی پلیز پلیز سر تھوڑا سا سر دقت کیجیے سر یہ بھیج دیجیے سر مجھے ضرورت ہے اس کی پلیز سر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوں سر مجھے نا یہ رسید بھیجنا ہے کمپنی کو تاکہ وہ پیسے جو کہ جو پیسے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے دیے ہیں وہ پیسے مجھے کمپنی ہمیں بھیج دیں گی تو میرا پیسہ بچ جائے گا تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر پلیز سر یہ رسید بھیج دیجیے گا ہاں سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر آپ نے رسید بھیج دی تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ